हमसब हमरा सबके क्षेत्रमे हमरा सबके गाँवमे चारिटा सीम सब यूज करि रहल छै अधिकतर आदमी चारिटा सीम नहि तऽ दूटा तऽ सबे यूज़ करि रहल छै जेनाकि भेल एयरटेल जियो वोडाफोन बीएसएनएल अधिकतर एहन सीम छै जे सब यूज करै छी जाहिठाम हमरा सबके गाँवमे एयरटेल जियो अधिक यूज भऽ रहल छै हुनकर नेटवर्को ठीके छै आओर हमसब हमरा सबके कोनो प्राइभेट अथी नै छै हमसब टेलीफोनके यूज तऽ नहिये करै छियै टेलीफोन पहिले यूज होइ छलै आब टेलीफोन यूज जादा नहि भऽ रहल छै आब मोबाइल सब चलबै छै आ मोबाइले यूज भऽ रहल छै ज्यादा टेलीफोन कोइ नहि यूज करै छै आ मोबाइलके नेटवर्को ठीके ठाक रहै छै एहिसँ आब लोक मोबाइले यूज करि रहल छै एयरटेल आ जीओ तऽ फेमस भऽ गेल छै ओते यूज भऽ रहल छै